ग्रामीण समुदायों में खेल खेलकर व्यक्ति अपने कौशल विकास को विकसित कर सकते हैं बहुत से ऐसे गांव है जो कि एक खेल खेलकर ही आगे बढ़े हैं जैसे कि किसी बालक ने क्रिकेट खेलकर अपने गांव का नाम रौशन किया है तो इसके बाद उसके गांव में भी विकसित आ जाती हैं सरकार की नजर उस गांव पर पड़ती है इस गांव से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो की खेल खेलने में उत्सुक होते हैं और उस गांव की सहायता की जाती है खेल खेलने में और उसके बाद उस गांव में एक पार्क बनाया जाता है एक फील्ड बनाया जाता एक स्टेडियम बनाया जाता है कि बच्चों को खेल खेलने में आसानी हो जाए और उस उसके बाद भी कि अगर सरकार हो सकता है तो उन सभी बच्चों को कपड़े दिलाती हैं और भी खेलने का सामान दिलाती है जैसे कि क्रिकेट खेलने के लिए फुटबॉल खेलने के लिए टेनिस बॉल उसके लिए सारी सामग्री का इस्तेमाल करवाती है जो कि ताकि उस बच्चों को कोई भी सुख सुविधा असुविधा ना हो जिससे कि वह अपने खेल को ना खेल सकें और उसके बाद हो सके तो उन बच्चों को कुछ रोजगार भी कराती है खेल के माध्यम से ही जैसे कि किसी स्कूल में सरकारी टीचर के थ्रू से हो सकता है तो स्पोर्ट टीचर बनवा दे